आमच्या भाशेन ट्यूब वेलाक हातपंप म्हणटात तो ट्यूबवॅल करपाच्या खातीर पयलीं म्हटलेर आमकां बांय आसता ती खोल खणपाची पडटात चड मोठी नाका पण खोल आसक जाय ती मागीर एक पायप घालपाची पडटा भितून आनी वयर मागीर सिमिंटान तो पंप आसता न्हू तो लायतात थंय आनी बायलां आसता तेंकां तो हातीन तो पंप आसता तो चालू करपाचो पडटा मागीर पाणी येतात आमच्या गांवान बांय आसा पयलीं लोक ते युजय करीत आसलेले वापरीत आसले ते पाणी कपडे धुवपाच्या खातीर पिवपाच्याे खातीर पण आतां ते लागीं लागीं टॉयलेट बांदलेल्या खातीर ते पाणी दुशीत जालेले आसा प्रदुशीत जाले आसा प्रदूशीत जालेले आसा सो तो आतां चड कोण यूज करनाना ती पाणी ती बांय आतां बंदच आसता आमच्या वाड्यावयली